جی ہاں جانوروں کے ساتھ میرا رشتہ رہا ہے میں نے اپنے اپنے بچپن کے زمانے میں ایک ڈوگ رکھا تھا اور اس کا نام میں نے راجو رکھا تھا اور میرا اس سے بڑا گہرا رشتہ تھا وہ مجھے ہر جگہ دیکھ کے پہچان جاتا تھا اور مجھے دیکھ کر بہت ہی اس کو اچھا لگتا تھا اور میں اس کی دیکھ بھال برابر کرتا تھا اور صبح اور شام میں اس کو دودھ دیتا تھا اور اگر کوئی دوسرا کتا اس کا پیچھا کرتا تھا اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا تھا تو میں بیچ میں آ کر کے ان کو الگ کر دیتا تھا اور اپنے ساتھ ہر وقت اس کو رکھتا تھا بلکہ بعض دفعہ جب وہ کتا غائب ہو جاتا تھا یا گھر نہیں آتا تھا تو میں اس کا نام راجو لے کر کے اس کو بلاتا تھا تو وہ گاؤں کے کسی بھی گلی میں موجود ہوتا تھا تو وہ دوڑ کر کے وہ گھر کے اندر آ کر پہنچ جاتا تھا کیونکہ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرا نام راجو ہے تو اس طرح سے میرا اس کتے کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور رشتہ رہا ہے اور میں بہت ہی اچھے سے اس کی دیکھ بھال کرتا تھا کھانے پینے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا